भई बाइकिंग या स्कूटरनि जे समान में सभिनी खां वधीक जेका ज़रूरी शइ जेका तव्हांखे पाण सां गॾु रखणी हूंदी आहे उहो त हेलमेट त आहे ई आहे बिना हेलमेट जे न को तव्हां स्कूटर हलाए सघो था न को तव्हां बाइक हलाए सघो था ऐं जेका ख़राबी थींदी आहे बाइकिनि में या स्कूटर में नंढी वॾी उहो त असां ठीकु करे सघंदा आहियूं जीअं स्पाक प्लग थियो स्पाक प्लग सफ़ा करायो किक मारी स्टाट थी वियो बाइकिनि में पर घणा ई साल थी विया बाइक हाणे मूं छॾे ॾिनी आहे हाणे मां कार हलाईंदो आहियां कार में बि जॾहिं खां हलाइण शुरू कई आहे हलाईंदो आहियां तमामु रेअर सांई अहिड़ी ॻाल्हि थी आहे त खराब थी हुजे कॾी ख़राब थी कोन्हे मालिक महिर कयो आहे लाल साईं असां सां बाइकिन बि हलंदी आहे स्कूटर बि हलियो आहे ऐं कार बि हलंदी रहंदी आहे ख़राब थी कोन्हे बाक़ी नंढी वॾी ॻाल्हि ख़राब थींदी आ्हे त असीं पंहिंजो पाण ई कुझु न कुझु करे हलाए सघंदा आहियूं गाॾी खे